ओइ नों रिक्सा सालायो ना होइत आं माबायाव थांगौमोन बै हलथुगाव सबाइजारसिम थांगौमोन दा औ औ दा नोङो नैबे जों माबानिफ्राय थांगोन मोनसोरगाव बै दखान दंना बे दखाननिफ्राय आं थांनो नागिरदोंमोन दा नों बेहाय बेसेबांसिम लागोन बुंहरनाय भारा लै भारा भारा गंसे होनदों आङो बेसेबां लागोन बेखौसो सोंहरदोंमोन आङो औ औ बे बादिब्लाथ' एसे बारा मोननायबादि मोनदों आं होनब्ला आं दिनै थांथ'नाय जानाय नंला नामा ओं एसे दामा बांद्रायो बेखौनो सोंहरदोंमोन आं दस्रा रिक्सा आवलाखौ रायज्लाय हरनोसै नामा होनब्ला नोङो दोन्थ'दो